बोलिए सर नमस नमस्ते सर बोलिए मेरा हाँ हाल चाल ठीक है सामान खो गया था मेरा एक बेग खो गया था उसमें एक डेढ़ करोड़ रुपया था हाँ लिखवाए थे यहीं मुक्ती ब्लॉक होम यही हो गया सात को चार दो हजार चौबीसे में लिखवाए थे मेरा नाम शिवम कुमार भारद्वाज हो गया पन्ना तो दिया गया था हाँ जी कब तक हो जाएगा सर थोड़ा जल्दी करते न बहुत बड़ा पूँजी फंस गया है बहुत समय हो गया सर सात दिन में कैसे काम चलेगा मेरा लगन करना था घर में थोड़ा करवाइए फास्ट काम करवाइए आप तो बारात तक

हाँ

हाँ इतना सर्विस काहे स्लो दे रहे हैं आपका थानेदार कहाँ यहाँ पर सुनबे नहीं करता है लिखाए थे सात ही तारीख को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ कैसे होगा हाँ जी हाँ सर करवाइए थोड़ा जितना जल्दी हो जाएगा उतना हमको बढ़िया हो जाएगा काम करने में नहीं तो थोड़ा आप आप फास्ट थोड़ा काम करवाइए सर हाँ जल्दी से हो जाएगा तो हमको काम करना है इधरे सत्रह तारीख को लगन है कैसे होगा वो पता नहीं सर कैसे खो गया ठीक है जब बुलाइए तब हम आएँगे सर दिक्कत कुछ नहीं है ठीक ठीक सर ठीक है हम आएँगे शाम में जी और ठीक है सर हम आ रहे हैं शाम को जरूर आएँगे आप